इस्कूल के बाद जो शाम का ट्यूशन रहता है प्राइवेट तो उसका एक अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है अनुभव क्योंकि स्कूल में तो जो पढ़ाई होती है और बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उतना फोकस टीचर का नहीं हो पाता है प्रत्येक प्रत्येक बच्चे पे तो अगर आप शाम की ट्यूशन अगर वो जा रहा है बच्चा तो एक अच्छे से टीचर उस पर फोकस कर पाता है उसका सेलेबस समय से पहले कम्पलीट हो जाता है तो उसको अपना ये कम्पलीट करने में एक आसानी होती है बाकि जैसे कि आपका बच्चा छोटा है तो खेलने के लिए ज्यादा फ़ोर्स करता है बाहर जाएगा दोस्तों के साथ तो समय खराब भी होगा और एक अच्छा अनुभव उसको नहीं मिलता तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए भी साम का जो ट्यूशन है वो काफ़ी अच्छा रहता है और बच्चा किसी भी एग्जाम को देने के लिए पहले से एक तैयार रहता है क्योंकि उसको एक अच्छी ट्यूशन मिल रही होती है अच्छे से पढ़ाई कर पाता है वो उस पर बर्डन भी रहता है काफ़ी क्योकि उसको स्कूल का भी होमवर्क कम्पलीट करना है अगर वे ट्यूशन जा रहा है तो फिर ट्यूशन का भी होमवर्क कम्पलीट करने के लिए वो पढ़ेगा ही बैठेगा तो पढ़ाई पर उसका फोकस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित होगा अगर उसकी शाम की ट्यूशन है तो और अच्छे से वो तैयारी कम्पलीट कर पाएगा